सुपौल जिला के परिवहन व्यवस्था पहिनेसँ बहुत बढ़िऑं अछि जेना पहिने हम हमसब सुखपुर गाँव मे रहै छी सुपौल जिला के अन्तर्गत आर हमरा जेबाके लेल साइकिल सँ हम जाइत रहूँ पहिने तऽ हमरा एक घण्टा सुपौल जाइमे लागै छल जे आठ किलोमीटर सुखपुरसँ सुपौल के दुरी छै आइ के डेट आइ के समय मे मिनटो मे हमरा गाँव सँ रिक्शा भेट जाइ छै ई रिक्शा भेट जाइ छै टेम्पू भेट जाइ छै ई परिवहन व्यवस्था उत्तम छै आ ई सड़क जे बढ़िऑं बनला एहिके लेल ई विकास भेल यऽ आओर परिवहन शहर शहर मे लोकल परिवहन के लेल ई रिक्शा हर जगह हर चौक चौराहा पर भेट जाइ छै आ एतए ओतए एहि चौक ओहि चौक महावीर चौक रेलवे स्टेशन लोहिया चौक जहाँ जेबाके हुआ ओ ई रिक्शा सँ चलि जाउ आ जिला सँ बाहर जाइके लेल बस के व्यवस्था छै ट्रैन के व्यवस्था छै आर सुपौल सँ दिल्लीयो के व्यवस्था छै और बड़ा बड़ा शहरो जाइके व्यवस्था छै सुपौल जिलामे परिवहन व्यवस्था एकटा एयरपोर्ट के निर्माण कयल जाए अति ऊत्तम हेतै